हमारे नागौर ज़िले शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक हैं हमारे यहाँ तो चामन सिटी में आर्मी के लिए काफ़ी डिफेन्स हैं लेकिन रोज़गार के क्षेत्र में रोज़गार का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कम्पनियाँ काम नहीं कर रही हैं इसलिए रोज़गार के क्षेत्र में सीमित है